असांजे भारत देश में अलॻि अलॻि राज्यनि में सभिनिनि जो रोटी करण जो पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो आहे ऐं पंहिंजे असांजे राज्यनि में लोकप्रिय आइटमूं बिह पटाटा दालि चांवर कढ़ी चांवर ऐं एड़ अहिड़ी रीते अलॻि अलॻि आइटमूं ठाहींदा आहिनि असांजे भारत देश में अलॻि अलॻि मसाला बि आहिनि ऐं हुन में विझंदा आहिनि जहिड़ी रीते हेडु लूणु मिर्च मेथी अहिड़ी रीते उपयोग कंदा आहिनि असांजे भारत देश में राज्य में सभिनी जो पंहिंजो तरीक़ो ठहियल आहे ऐं पंहिंजी रीते सभु उपयोग कंदा आहिनि